تیراکی ایک طرح کی ورزش ہے جس طرح سے ہم ورزش کے ذریعہ اپنی صحت کو تندرست رکھتے ہیں اور اسی طرح سے یہ تیراکی بھی ہمارے تندرستی کے لیے بہت مددگار ثابت ہوتا ہے ہماری صحت کے لیے بہت مددگار ثابت ہوتا ہے کیونکہ جب ہم تیراکی کرتے ہیں تو خاص طور سے ہمارے چار اعضا اس تیراکی میں بہت کام کرتے ہیں اور اس میں صحت میں تقویت ملتی ہے کیونکہ جب ہم تیراکی کرتے ہیں تو اپنے ہاتھ اور اپنے پیروں کے ذریعہ ہم تیراکی کرتے ہیں اور اس طرح سے تیراکی کرتے وقت یہ وہ پیر اور ہاتھ کی ورزش مکمل ہوتی ہے اور جب ہم پانی کے اندر جاتے ہیں تو وہ ہم اپنے سانسوں کو کنٹرول کرتے ہیں اور اس طرح سے ہم اپنے سانسوں کو لمبے وقت تک کنٹرول کرنے میں تیراکی کے ذریعہ مدد حاصل کر لیتے ہیں کہ تیراکی صحت کے لیے کافی مدد گار ثابت ہوتا ہے